औ मादै माथो मानसिफ्रालाय बायदिसिना आबाद गायगासिनो दंफां लाइफांनो जायोहाय गाइ गायबा मानसिफ्रा हनै दासो माबा माबि गायलागासिनो औ दंखायोना नायदो जायगाखौ बानायदो गायदो लांफैनानै दाम गोसा दाम गोसा थालिरखौ गायफादोब्रा गय गायनायाव मानसिफ्रानोबा बे मा होनो थालिर दाम गोसा फानग्राया बेखौ गायफानानै फानखायो ना गयाव गायफानानै बिदिखौ गायफानांगौ हाजिरा लानानै लांफैदोब्रा माब्लाबा दंखायोदा जायगायालाय गायनो दे एसे बुरजा गायदो फान्नानै मोन्नायनि बैसोरनि बायदि बैयाव गायनाय सामि राजा मोननि बायदि गायदो गयजों थालिरजों समान समान दाम गोसानिखौ गायदेरना होदो थालिरखौ माल भहगनो माल भहगआ दाम गोसानो बिदिखौ गायनांगौ देरस' गाहाम मोनो टिनस' गाहाम मालभहगआ बेखौसो गायनांगौनो सल्लिस थाखानो सल्लिस थाखानो फांसेयाव गरम थार दे मादै दोनथ'नोसै खोनाबाय दोनथ'नोसै दोनखो ना माखो बे मादैया दोनबाय